हरित और स्वच्छ पर्यावरण की रक्षा के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं जैसे कि स्वच्छ जगह पर हम वृक्ष रोप के स्वच्छ स्वक्च्छ वातावरण तैयार कर सकते हैं पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं किसी को भी वृक्ष काटने से रोक कर उस वृक्ष की रक्षा कर के पर्यावरण को स्वच्छ बना सकते हैं अपने आस पास समाज के वातारण को भी स्वच्छ बना सकते हैं और हमारे आस पास की हरयाली हो या नदियों पहाड़ों को प्रभावित करने के लिए पर्यटन बहुत से आते जाते हैं इससे हमें बहुत से नुक़सान होते हैं जैसे आए दिन आज कल आज कल तलाब में गन्दगी फैल रही है थोड़ा बहुत सी गंदगी फैलाते हैं जैसे कि आए दिन हमारे गाछ वृक्ष काटे जा रहे हैं देश विदेश से व्यक्ति अतिथि आ कर व्यक्ति आ कर हमारे गाछ वृक्ष को काट कर तख़्ता तओ कुछ तओ कुछ टेबुल कुरसी बना कर ले जाते हैं बहुत से पेड़ पौधों का काट कर उसे ले जाते हैं बहुत से पेड़ को काट कर सड़कें बना दी जाती हैं बहुत से पेड़ों को काट कर सुना सुना बना देते हैं इससे हमारे पर्यावरण को बहुत नुक़सान होता है और नदियों में जो पेड़ पौधे काट कर नदियों में बहुत सी फेंके जाते हैं गंदगी किए जाते हैं बहुत सी कार कारख़ाने बनाए जाते हैं उससे नदी में प्रभावित किया जाता है इससे नदी गन्दा होता है इससे मानब को बहुत से नुकसान होते हैं और नदी का पानी ख़राब होने के चलते मानव के आम जीवन में भी नुकसानदायक होता है कहा जाता है जल ही जीवन है बिन बीना नदी के आदमी का जीवन यापन करना शंभव ही नहीं हो सकता और हमारे यहाँ पर्यटन आते हैं तो आस पास की नदी के तरफ़ गन्दगी होती है गाछ वृक्ष को काट कर पर्यावरण को नुक़सान करते हैं इसे हमें रोकने के लिए भारी क़दम उठाना चाहिए और सरकार को भी इसे नियत्रण करने के लिए कुछ भयावा और अच्छा क़दम उठाना चाहिए जिससे हमारा गाछ वृक्ष कटना बंद हो तो तलाब नदी स्वच्छ हो पहाड़ स्वच्छ हो और हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ हो जिससे मनुष्य विकसित हो बिहार विकसित हो भारत विकसित हो देश विकसित हो और विश्व विकसित हो जय हो